हॅलो हां सांग हय हय बेतलां लागलां हय हय खूब अशी आस बशेंची आसा तुका जाय तसलें मेळटलें सुंगटां बांगडें मागीर चडशें बांगडें आसा आनी इसवण तुका जाय तसलें मेळटलें बारीक करमट हय हय सुंगटां आसाय पूण पळोवपा पडटली हां तुका कितली किल जाय आं मोटी पळोवपा पडटली हां हांव तुका सांगता मागी कनर्फम करून आनी कसलें किल पडटा चारशीं बी हय हय इसवण आसाय इसवण मोटो बारीक मेळटलो मिडयम पडटलो तुका एक हजार बी तें तूं पळय न्हय कितलें जाहले जातलें तें एक हजार चारशीं जातलें आनी कसलें जाय जाल्यार तूं सांगपाचे अशें बारीक मोटें सगळें मेळटा आमचें आं हां मेळटलो मोर्निंग व्हरपाक येवपाक पडटलें तुका मोर्निंग आयल्यार मातशें फ्रेश मेळटा इवनिंग म्हणल्यार आमकां मातशें दवरपाक त्रास पडटा कित्याक आमचें स्टोरेज बी प्रोबल्म आसता न्हय दवरपाक ताका लागून गर्वमेंट आमकां हांगा स्टोरेज प्रोबल्म करता कित्याक फेसिलीटिज सुद्दां दिना हे पळय आं हां हां तशें दवरता जाल्यार आनी आनी जाय जाल्यार कोणाकय सांग बी आमी नुस्तें विकता म्हणून आं हां बरें केलें आनी कोणाकय सांग तशें जाय जाल्यार आमी नुस्तें दवरतां तशें तुमकां जाय जाल्यार आं हां हय बरें तर दवर ये दवरता तुका तर मोर्निंग यो तर तूं बरें आं बरें बरें बरें